ہیلو کیا آپ النواز ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں جی میں منور حسین ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آڈر دیا تھا کھانے کا اس میں میں نے کچھ چیزیں بھول گیا تھا اس وقت اب مجھے یاد آیا تو اس میں دو چیزیں شامل کر لیجیے مشروبات میں سے ایک پیپسی کوکو کولا دو آدھا آدھا لیٹر کا اور اسپرائٹ آدھا آدھا لیٹر کا دو بوتل اس میں شامل کر لیجیے اور مجھے جلد از جلد پہنچا دیجیے میں اس انتظار کر رہا ہوں